सुबह उठें गर्म पानी पी लें उसके बाद फ्रेस हो फ्रेस होने के बाद चने का उपयोग करेंं या मूंगफली कि उपयोग करें उससे भी स्वास्थ अच्छी रहती है घी चीनी से भी स्वास्थ अच्छी रहती है और हरी सब्ज़ी जितनी भी पत्तेदार की सब्ज़ी है वो भी अच्छी होती हैं खाने से स्वस्थ अच्छी होती हैं हमें दूध का सेवन करना चाहिए दूध से स्वस्थ रहती है शरीर और चने से स्वस्थ रहती हैं मूंगफली से स्वस्थ रहती है काजू बादाम खाने से स्वस्थ अच्छी रहती हैं जितना यह सब उपयोग करेंगे शरीर उतना ही लाभदायक होगी और हम शरीर में अच्छे ताज़गी लाएगी जितना आप लोग अच्छा सेवन करेंगे उतना ही प्रोटीन प्रोटीन मिलेगा और हम अपने घर वालों को भी यही राय दें और सलाह दें कि पत्ते वाली सब्ज़ी दूध घी अन्य बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो शरीर के लायक अच्छी होती है लाभदायक होती हैं शरीर के लिए स्वस्थ पानी पीना भी ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये पानी में सबसे ज़्यादा किटाणु होती है इसलिए स्वस्थ पानी पीना अनिवार्य हैं पानी जो भी हो उसके पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें पानी हमेशा उबाल कर पियें या जिसको नहीं समझ में आ रहा है गर्म करके पियें पानी हमेशा स्वस्थ रखता सारा किटाणु पानी में रहता इसलिए पानी को स्वस्थ बना के पानी पीना चाहिए पानी से सारा बीमारी होता है पानी सबसे अधिक मात्रा में उबालकर पानी पियें ताकि उससे शरीर स्वस्थ रहें और हमेशा पत्ते वाली सब्ज़ी का उपयोग करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके और दूध से प्रोटीन मिलता है या आयरन की गोली हमें लेना परे तो आयरन की गोली भी लेना पड़े तो आयरन कि गोली ले सको तो आयरन की गोली खा लो उससे भी अच्छी होती ये है हम शरीर के लिए बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं इसलिए डौक्टर से सभी भी सलाह ले सकती हैं कि और हमेशा हाथ को धूल के हर चीज़ को खाना बनाना या खाना या पीना कुछ भी हो हाथ हमेशा साफ करके करना चाहिए शरीर को साफ सुथरा बना कर रखना चाहिए उससे भी शरीर स्वस्थ रहती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए नहीं तो उससे भी किटाणुओं हाथों से ज़्यादा उपयोगी मिलते हैं किटाणु हाथ हमेशा धूल के साफ करके हर काम करना चाहिए हाथों से ही सारा किटाणु पयोगते हैं और जितना हो सके हम अपने अगल बगल की साफ सफाई का ध्यान दें साफ सफाई से ही हम लोगों को शरीर में किटाणु नहीं हैं होते हैं और किटाणुओं की वजह से मच्छर होते हैं अगर मच्छर थे कुछ भी काटता है तो मच्छर से फिर स्वास्थय थोड़ा खराब होता है इसलिए हमें साफ सफाई करने चाहिए और मच्छर से भी अधिक दूरी रहना पड़े तो घर के आसपास गंदगी न रहने दीजिए उससे भी शरीर स्वस्थ रहती है हेल्थ रहती है और शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है और